तव्हां पंहिंजे बारे में कुझु ॿुधायो मुंहिंजो नालो सोनिया नारायनी आहे पर मुंहिंजो नालो पहिरियों बबिता वासवानी हुओ मां नंढे करे नंढे हूंदे ए मुंहिंजा ॿ टे भाउर आहिनि असां ॿ भेनरूं आहिनि असां रोहिनी में रहंदा हुआसीं मां असां हुते ही पढ़ाई कई आहे ऐं उहे पहिरियों असां किराए ते रहंदा हुआसीं पोइ असां पंहिंजो मकानु हुते वरितो मुंहिंजा डैडी इहे कपिड़े जो कमु कंदा हुआ मुंहिंजो भाउ बि कपिड़े जो कमु कंदो हुओ पोइ मुंहिंजे डैडी हिकु स्टेशनरी जी दुकानु खोली उते सोसायटी में उते असां सभिनि उते कमु कयो चाहे मुंहिंजी मम्मी हुई चाहे असां बि वेहंदा हुआसीं हुते असां बि हुते कमु कंदा हुआसीं पोइ मां वॾी थी थी वियसि त मां नौकरी कई करोल बाग में मां नौकरी कंदी हुअसि उतो असांखे मूंखे अरिड़ह सौ मिलंदा हुआ एतिरा घटि पैसा में बि असां हुते नौकरी कंदा हुआसीं तॾहिं उहो बि घणा हुआ असांजो इहे हुओ कि असां अरिड़ह सौ बि पंहिंजे घर में ॾींदा हुआसीं पोइ घर मो थोरो थोरो वठंदा हुआसीं पांजे किराए जे लाइ जीअं बि हाणे ॿार छा कंदा आहिनि जेतिरा बि कमाईंदा आहिनि हो बिल्कुल न ॾींदा आहिनि थोरा ॾींदा आहिनि बाक़ी पंहिंजे खीसे में रखंदा आहिनि पोइ मुंहिंजी शादी हिते थी वई लाजपत नगर हिते मुंहिंजो मुड़ुसु फ्रूट जो कमु कंदो आहे असांजी ॿ बसियूं हुयूं पहिरियों उहो फ्रूट जो कमु ॾाढो सुठो हुओ धीरे धीरे करे उहा असांजो कमु थोड़ो घटि थी वियो ऐं बस बि असांजी विकणी वई पोइ असां लाजपत नगर खां मकान विकणी ऐं इहे विकणी करे असां हिते ए नेहरु नगर में आहियासीं नेहरु नगर में असां किराए ते मकानु वरितो जीअं तीअं असांजी ज़िंदगी गुज़रंदी वई हिकु ॿारु थियो पोइ ॿियों ॿारु थियो असांजी लाइफ ॾाढी कठिनाई सां गुज़रंदी वई पो जीअं बि असां गुज़ारो कयो महिनतू बि कयूं मां सिलाई बि कई रोटी वोटी बि ठाही माण्हुनि जे घर सब कमु कयो पर कॾी हार न मनी पोइ हाणे छा आहे की ॿार वॾा थी विया आहिनि पढ़ाई बि ख़तम थी वई आ्हे ॿारनि जी पढ़ाई जे करे बि असां ॾाढो कर्ज़ बि वरितो ऐं ॾाढी महिनतूं बि कयूं ट्यूशनियूं बि पढ़ाइयूं ॿारनि खे बि पढ़ायो पंहिंजे घर में बि कमु कंदी हुअसि ॿाहिरि बि कमु कंदी हुअसि ॿार खे बि पढ़ाईंदी हुअसि पोइ हाणे ॿार वॾा थी विया आहिनि पंहिंजो कमु त कनि हिकिड़ो ॿार नौकिरी थो करे ॿियों पंहिंजो कम थो करे हाणे धीरे धीरे असांजो छा टाइम सुठो ईंदो तो अन वञे ॿार बि थोरो घणो जोड़नि था ॿारनि जो छा आहे कुझु ॾींदा आहिनि कुझु न ॾींदा आहिनि ॿारनि पंहिंजे खीसे में बि रखंदा आहिनि कुझु ठीकु आहे कीअं बि कंदा आहिनि ॿारनि जे लाइ पैसे जी अॼुकल्ह कोई वैल्यू कोन्हे असांजे टाइम असां पैसे जी हिकु हिकु पैसे जी वैल्यू कई आहे पर अॼुकल्ह छा आहे ॿार पैसे खे कुझु सम्झा ई काननि बिल्कुलु पैसे खे ईअं सम्झंदा आहिनि कि पैसो त पाणी आहे जीअं जाथे वेठा ॿ चारि सौ छह सौ हज़ार ॿ हज़ार ईअं ख़र्च कंदा आहिनि के बिल्कुलु सम्झंदा ई काननि कि कीअं पैसो कमाइबो आहे असांखे ख़बर आ्हे न पैसो कीअं कमाइबो आहे कीअं खर्च कंदो आहिनि पर ॿार अॼुकल्ह जा ॿार ज हीअं आहिनि की पैसे खे कुझु बि न सम्झंदा आहिनि जेतिरो आहियो पैसो फटाफट इहे घुरायो उहो घुरायो फटाफट खीसे मां पैसा कॾंदा आहिनि ऐं घुराईंदा आहिनि कुझु बि सम्झंदा न आहिनि की कीअं करिणो आहे कीअं न करिणो आहे